अगर हम भारत में शिक्षा प्रणाली को करे तो दूसरे देशों के बराबर में हमारे भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उन की जो शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा सहज है और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा कष्ट हे और उनके जो देशों में वो शिक्षा के लिए कोई ज़्यादा शुल्क नहीं लेते मतलब पैसा नहीं लेते लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे पैसे और शुल्क लेते हैं